संपूर्ण मधुबनीमे बहुतो मुख्य समाज सब मिथिलाञ्चलके जे पेंटिङ्ग छै स्वास्थ्य छै गरीबी छै शिक्षा छै महिलोके सशक्तिकरण दिस अपन ध्यान देने छथिन हम चूँकि सरिसब पाहीमे बेसी काल रहैत छी एहिठाम एकटा अयाची नगर युवा सङ्गठनके छै ओ हमरे सबके कॉलेजके विद्यार्थी रहै आओर बड़ा उत्साही बच्चा ओहि सङ्गठनमे बहुत गोटे छै जे समय समय पर रक्तदान शिविर मैथिलीके कल्चरल प्रोग्राम आओर शैक्षणिक वातावरणमे से केना विकास हुए तेकरा लेल ओ बहुत प्रयास करैत छै एकटा आओर प्रशंसनीय बात ओकरा लेल हम ई देखलियै हन जे प्रतिवर्ष एहि संपूर्ण सरिसब पाही परिसरमे जे कओनो इसकुल या कॉलेज छै ताहिमे जे विद्यार्थी टॉप करैत छै तेकरा ओ अपना दिससंँ से ओकरा प्रोत्साहन करबाके लेल एकटा सम्मानित करबा सम्मानित करबाके एकटा परम्परा रखने छै जे प्रायः एमहर तीन चारि साल से चलैत छै ताहिसँ एहिठुनका जे बच्चा आओर बच्ची सब पढ़ै बला छै तेकरा बहुत प्रोत्साहन भेटैत छै आ प्रतिस्पर्धाके एकटा माहौल बनल जा रहल छै जे प्रतिवर्ष फ़र्स्ट डिवीजन या फ़र्स्ट क्लास होयबामे उत्तोरोत्तर वृद्धि होयत हमसब देखैत छियै तैँ हमरा होइया जे ई जे छै से बड़ा सुन्दर कार्य कऽ रहल छै